जय झूलेलाल मां महाराष्ट्र में चैंबुर में रहंदी आहियां ऐं जे सुसाइटी में रहंदी आहियां हुते चङो वॾो ऑडिटीरम हॉल ठहियलु आहे त असां ॿी महिने टी महिने सभई पाण में मिली करे आड़े पाड़े वारा सुठो फंक्शन रखंदा आहियूं कहिं रांदियूं कंदा आहियूं कुर्सीअ वारी रांदि में हिकु बे खे पकिड़िण पोइ ॿारनि जे लाइ उहे कुर्सियुनि जी रांदियूं हूंदियूं आहिनि ऐं ॿार अलॻि अलॻि फंक्शन कंदा आहिनि स्टेज जे मथा स्टेज जे मथा पोइ जेको खटियो पोइ हुनखे ॿारनि खे ईनाम बि ॾिनो वेंदो आहे पोइ ईनाम मिलंदा त ॿार ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं पोइ हिन हिन बहाने असां सभई वॾा नंढा सभई पाण में मिली वठंदा आहियूं म्यूज़िक जा बि प्रोग्राम रखंदा आहियूं के वरी पंहिंजो पंहिंजो हुनर ॾेखारंदा आहिनि ॿार सभई केरु म्यूज़िक कंदा आहिनि केरु वरी कहिड़ो प्रधानमंत्री जो शो कंदो आहे केरु वरी कुझु बि मिलई कहिड़ो कहिड़ो बि माण्हू ठही करे स्टेज ते पंहिंजो हुनुरु ॾेखारंदा आहिनि सभिनीनि खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे खाधे पीते जो बि सबु हुते ही बंदोबस्तु ठहियलु हूंदो आहे सभई माण्हू सुबुह खां वेठा हूंदा आहिनि छह सत कलाक वेहंदा आहियूं रांदियूं वांदियूं कंदा आहियूं ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियों वरी असां सुसाइटी में ईनाम जॾहिं रखंदा आहियूं ॿारनि खे जॾहिं गिफ्टियूं मिलंदियूं आहिनि त ॿार त हेॾो ख़ुशि थींदा आहिनि नचंदा आहिनि टपंदा आहिनि त चवंदा आहिनि भई असां सभिनी खे चवंदा आहिनि आंटी आंटी तव्हां वापसि खां रखो इआ वापसि खां रखो शो असां ईंदासीं मां त पंहिंजे मिटनि माइटनि खे बि फोन कंदी आहियां की भई असांजे असांजे सुसाइटी में अचो तव्हां बि हिन में हिसो खणो त तव्हांखे बि इनाम मिलनि तव्हांजे ॿारनि खे बि इनाम मिलनि पर असांजे सुसाइटी में त सभई सिंधी चङा ई आहिनि ॿिया बि आहिनि माण्हू सभई मिरे मिली झुली करे असां सुसाइटी में पंहिंजे फंक्शन कंदा आहियूं